हमने तैरना सीखा है अपने पिताजी से पिताजी से अप हमारे पिताजी अपने पिताजी से तैरना सीखा था वह हमारे हमने सीखा है अपने पिताजी से तैरना हमको बहुत अच्छा लगता है हम गाँव के हैं मतलब हमारे पास हमारे गाँव के पास नदी तालाब नहरों में हमको तैरना बहुत अच्छा लगता है तैरना बहुत अच्छा लगता है वह कई आदमियों से हमने बताया है ऐसे ऐसे तैरा करो ऐसे ऐसे किया किया करो कि मतलब ऐसे कि मतलब तैरा जाता है और मतलब ऐसे क्या मत वो गाँव टोलों के भी पड़ोसियों को भी हमने बताया है ऐसे तैरा करो हमको तैरना बहुत अच्छा लगता है और कैसे क्या किया जाता है और क्या मतलब कैसे मतलब मतलब जाया जाता है कैसे अभ्यास होता है तैरने का मतलब कैसे क्या मतलब होता है ऐसे होता है हमारे पिताजी ने बताया था ऐसे ऐसे किया करो ऐसे ऐसे तैरा जाता है और मतलब वह हमारे भी पड़ोसियों को भी सब मालूम हो गया है अब कि मतलब ऐसे तैरा जाता है कि मतलब ऐसे क्या किया जाता है ऐसे मतलब तैरा जाता है तैरने से हमको बहुत अच्छा लगता है और क्या कहाँ मतलब कितनी दूर है गाँव के किनारे है मतलब तालाब या नदी या नहर मतलब कितनी क्या कहाँ कोई दूर नहीं हो तो कई हम कई हम तैरने में बहुत हमको अच्छा लगता है कई कई दिन आदमियों को हम सिखा दिए हैं तैरने में हमको अच्छा लगता है और कैसे तैरा जाता है हमको मालूम है और मतलब हमको जानकारी है कई आदमियों को हमने सिखा दिया है तैरना मतलब कैसे तैरा जाता है और पड़ोसियों को मतलब ऐसे ऐसे ऐसे किया जाता है उनको बताया अपने बच्चों को सिखाया ऐसे ऐसे दौ तैरा करो मतलब यह ऐसे ऐसे मतलब किया करो तब तैरना आ जाएगा हमको बहुत अच्छा लगता है गाँव में ऐसे करते हैं वैसे करते हैं तो ऐसे मतलब ऐसा नहीं मतलब हिम्मत रखो बस कोई कोई भी काम करो करो हिम्मत रखो हिम्मत जब रखोगे तब काम पूरा होगा और सब कोई भी काम करोगे मतलब ऐसा नहीं कि कोई काम हो न पाए यह ऐसे ऐसा नहीं है उसका पिरास प्रयास करो कैसे होगा यह दिमाग लगाओ कैसे होगा मतलब कैसे क्या करते हैं देख देखकर आदमी करता है कैसे क्या करते हैं क्या बोलते हैं क्या करते हैं कैसे क्या करते हैं